میرا پسندیدہ ادبی کردار امراؤ جان ہے امراؤ جان لکھنؤ کی رہنے والی تھی وہ اس وجہ سے کہ وہ زندگی میں کسی بھی حالات میں وہ ہار نہیں مانتی میں نے جب وہ پوری کتاب پڑھی تو میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ سیکھا کہ زندگی میں حالات چاہے کچھ بھی ہوں وہ ایک اچھے گھر کی لڑکی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ اس کو ایک اس کے باپ کے دشمن نے پکڑا اور لے جا کر لکھنؤ کے بازار میں کسی سے بیچ دیا تو پھر بھی اس لڑکی نے ہمت نہیں ہارا اور اپنی زندگی کی جنگ لڑتی رہی اس چیز نے بہت ہی انسپائر کیا متاثر کیا مجھے کہ زندگی میں ہار نہیں ماننی چاہیے ایک واقعہ یوں ہے کہ جب وہ چھوٹی بچی ہوتی ہے اور میلے میں گھوم رہی ہوتی ہے تو اس کے باپ کا جو دشمن ہوتا ہے وہ چپکے سے اس بچی کو اٹھا لیتا ہے اور اٹھا کر اپنے دوست کے ساتھ بہت ہی مشقت بھرے سفر کے باوجود وہ اس کو اٹھاتا ہے اٹھا کر کسی دوسرے شہر لے جاتا ہے وہاں سے وہ پھر لکھنؤ لے جاتا ہے اور لکھنؤ لے جانے کے بعد ایک ضعیف اور بوڑھی عورت کے ہاتھوں اسے فروخت کر دیتا ہے اس ضعیف اور بوڑھی عورت کے پاس اور بھی دوسری لڑکیاں ہوتی ہیں لیکن جب یہ لڑکی اس چیز کو دیکھتی ہے

اپنی ہمت کو مضبوط باندھے رکھتی ہے باوجود اس کے کہ ایسے حالات میں اکثر لوگ ٹوٹ جایا کرتے ہیں اور یا تو خودکشی یا خود کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ لڑکی خود کو مارتی نہیں ہے بلکہ ان حالات میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے اور ایسے ڈھلتی ہے کہ اس جگہ کی سب سے مشہور اور نامور شخصیت بن جاتی ہے لوگ اس کے دیدار کو ترستے ہیں بڑے سے بڑے نواب اس کے پاس آتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھیج کر اس کی اس سے تعلیم حاصل کرواتے ہیں